हलो हाँ हाँ अरे ईश्वर भैया अरे अरे कैसे याद किया भैया तो तो आप आ सकते हो कि मुझे आना पड़ेगा वहाँ पर चलो चलो फिर आप वहीं वहीं रुकिए मैं कुछ ये लेके आता हूँ पार्ट्स बगैरह आपको पार्ट्स लेता हूँ उसके और यह भी लाता हूँ उसके और औज़ार वगैरह भी है ना साथ में बस बस मैको प मुश्किल से पाँच चार मिनट पाँच से सात मिनट में पहुँच जाऊँगा आपके पास मैं देख लूँगा उसको देख देख लूँगा हाँ मैं टूलबॉक्स लेकर आऊँगा और साथ में मेकेनिक भी लेकर आऊँगा एक और साथ में बस बस मैं पहुँच रहा हूँ बस मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ बाहर और मैं बस स्टार्ट करके आपके पास पहुँच रहा हूँ ठीक है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ ओके ओके